बिहारमे लोक अपन सांस्कृतिक धरोहरकेँ संरक्षण लेल सभ प्रयास करैत अछि सामूहिक रूपसँ सङ्गठित भऽ नवनिर्माण कार्य वा पुरान मन्दिर पुरान स्थलसभके संरक्षण लेल तकनीकीकेँ सहयोग सेहो लैत छथि तकनीकीक सङ्ग सङ्ग शिक्षा शिक्षा संलिप्तता आ अपन मानसिक बौद्धिक विकास के सहारा सेहो लैत छथि सङ्गहि एतय सांस्कृतिक धरोहर सभके संरक्षणमे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरणके प्रक्रिया सेहो प्रचलित रहलए एक व्यक्ति अपन अगिला पीढ़ीकेँ ओ हस्तान्तरित करैत छथि जाहिसँ बहुत रास संस्था बहुत रास धार्मिक स्थल ऐतिहासिक स्थल एखन धरि संरक्षित होइत रहल अछि